قدرتی وسائل میں ہمارا بہار بہت بہتر ہے یہاں بہت سارے قدرتی وسائل موجود ہیں قدرت نے ہمارے بہار کو بہت ساری نعمتوں اور وسائل سے مالا مال کیا ہے ان قدرتی وسائل نے ان لوگوں کو بہت سپورٹ کیا ہے اور ان قدرتی وسائل کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنے کاروبار کو شروع کیا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے گھر کا خرچ چلاتے ہیں اہل و عیال کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان میں سے کچھ بہت اہم ہیں چلیے کچھ کا ذکر کرتے ہیں جیسے پاٹ کی کھیتی اور مکئی کی کھیتی اور اسی طرح مکھانہ کی کھیتی آج سے چند سال پہلے تک پاٹ کی کھیتی ہمارے علاقے میں سب سے بنیادی کھیتی تھی لیکن مکئی نے اس کو پیچھے کر دیا ہے پاٹ کی کھیتی سے علاقے کی کئی گھروں میں کاروباری طور پر مدد ملتی ہے اور کاروبار کو مضبوطی ملتی ہے اسی طرح مکئی کی کھیتی قدرت نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے مکئی کے ذریعے بہت گھر آباد ہوتے ہیں اس کو فروخت کر کے کافی آمدنی ہوتی ہے اور مکھانہ کی بات ہی الگ ہے پہلے لوگ اس سے ناواقف تھے لیکن اب جب لوگوں کی پتہ چلا کہ مکھانہ کا کتنا اہم ہے تو لوگ اب اس طرف آ رہے ہیں اور اس کی کھیتی اور اس کی کاروبار سے بہت سارے گھر آباد ہیں خدا انہیں شاد اور آباد رکھے